असांजे राज्य असांजे राज्य में रेशमी कपिड़े ऐं हीरनि जो वधीक महत्व ॾिनो वेंदो आहे ईअं कला सभिनी खां वधीक ऐं वधीक आहे तंहिंखां पोइ बि कच्छ में हथु जी बुनाई अनेक प्रकारनि जी कई वेंदी आहे जा अ ॾाढी सुठी लॻंदी आहे ॾिसण में बि ॾाढी सुंदर ऐं करण में बि थोरो वधीक टाइम लॻंदो आहे पर मशहूरु आहे पुताराई खां गॾु उन में कांच विधा वेंदा आहिनि कांचनि जे करे उन कढ़ाईअ में वधीक वधीक सुंदरता ईंदी आहे जंहिंजे करे ईअं कढ़ाई वधीक ईअं कढ़ाई घणो करे कच्छ में कई वेंदी आहे ईअं कढ़ाई असांखे ॾाढी वणंदी आहे पर ईअं कढ़ाई कई वेंदी आहे हथु सां हथु सां करणु करे इन में वधीक कला जी माना कला ॾिसण में ईंदी आहे हीअ कढ़ाई नक के बिना कपड़नि ते बल्कि सा साटन ते अनेक प्रकारनि सां कई वेंदी आहे